وعلیکم السلام

ہم عریا سے بول رہے ہیں ہاں مجھے زمین چاہیے تھی آگ رو کر رہیے آ اریا ہمیں زمین چاہیے پانچ کٹھا آپ دلا کیا آپ کو لگے ہم کو فور لائن کے بغل میں چاہیے آس پاس میں مسجد میں بھی ہو مسجد بھی ہو اور پانی اچھی ہو جو کہ ہماں کوئی دقت نہ آ ہاں صاف صفائی بھی ہو وہیں پہ ہم کو چاہیے تو آپ کے پاس ہاں کس کس ریٹ کا ہے ہاں

ہاں تو یہ فور لائن کے بگل میں پانچ اٹھے کا پانچ لاکھ روپے ہیںاں ہاں تو یہ کیسے ہوگا آپ سے کیسے ملے ہ ریٹ زیادہ تو بول رہے ہیں آپ ہم کہیں معلوم کی کم ریٹد فور لائن کےغل میں آپ ریٹ زیادہ بتا رہے ہیں ہاں تو ہم گھم ل گا آپ پچے میں دلا رہ ہیں توپ اس سے ہم کانٹیکٹ کیے ٹھیک ہے ھیک تھی اھر بولیے کچھ کم ہوگا تو وہ بتائیے آتے ہیں بھائی ہم کو تو پانچ کٹٹا چاہیے ھیک ہے باقی آپ تین سڑے تین چار میرا چارگاں بجے کا ہے ٹھیک ہے چارگاں بجے کے ل ہاں ہاں ہوں ہوں ہوں

لیکن اتنی بھی کمی نہیں ہو بس چلنی چاہیے کہ ہاں کام چل جائے چلیے ٹھیک ہے آپ سے ہم ملتے ہیں کہاں ملنا ہوگا ہ ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے ہم ٹھیک ٹھیک ٹھیک